बिल्कुल जी आनलाईन ते टी वी उप्पर असें गी अगर मुख्त जेह्ड़ी शिक्षा समग्री जेह्ड़ी प्रधान करगे ते ओह्दे नाल बच्चेआं दा बड़ा गै विकास होंदा ऐ ते इं'दे विकास च इं'दी पढ़ाई च म्हत्तवपूर्ण योगदान जेह्ड़ा ऐ कि एह् दिंदा ऐ एह् तुस जानदे ओ अजकल्ल जेह्ड़ा कि इंटरनैट्ट ऐ सारें कोल पुज्जी गेदा ऐ ते जेह्ड़ा टी वी ऐ एह् बी इसलै घर घर पुज्जे दा ऐ ते अजकल्ल बच्चे जैदा इं'दे कोला गै सिखदे न ते जेह्ड़े शिक्षा संसाधन न इं'दी जेह्ड़ी पौंह्च ऐ एह् बड़ा बधांदा ऐ खासकर उ'न्न लोकें ताईं जेह्ड़े कि जेह्ड़े परामपिक पारम्परिक जेह्ड़ी शिक्षा समग्री ऐ ओह्दा उपयोग नेईं करी सकदे इसदे इलावा एह् बच्चें गी अपने अनुसार जेह्ड़े बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े बिशे होंदे न उं'दी जानकारी लैने दी मदद करदा ऐ